آپ کے علاقے میں کون سے نئے کاروبار شروع کیے جا سکتے ہیں اور کیوں آرگینک سبزیوں یا دودھ کی سپلائی لوگ اب صحت مند کھانے کی طرف مائل ہیں اگر آپ دیہی علاقے میں ہیں تو یہ کاروبار بہت فائدے مند ہو سکتا ہے گاؤں میں پیداوار اور شہر میں فروغ سے اچھا منافع حاصل ہو سکتا ہے چھوٹا موبائل ریپئرنگ الیکٹرنک ورکشاپ موبائل ہر کسی کے پاس ہے لیکن گاؤں یا چھوٹے علاقوں میں اچھا مکینک نہیں ملتا سیکھنے کے بعد کم خرچ میں شروع کیا جا سکتا ہے ریچارج بل پیمنٹ سینٹری سی ایس سی سینٹر چھوٹے علاقوں میں لوگ ابھی آن لائن بل فام یا دیگر خدمات کے لیے مدد چاہتے ہیں دیسی گھریلو نسخے کی ڈبہ سروس شہروں میں کام کرنے والے لوگ اسٹوڈینٹ گھر کے کھانے کو ترجیح دیتے ہیں چھوٹا ڈیری یا پولٹری فارم اگر آپ کے پاس زمین ہے تو یہ مسلسل آمدنی کا ذریعہ بن سکتا ہے مقامی ہنر پر مبن کاروبار جیسے ہاتھ کی بنی اشیاء دستکاری کپڑے کی سلائی وغیرہ اور آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے فروغ بھی ممکن ہے جیسے امیزون یا میشو اگر میں کوئی کاروبار شروع کرنا چاہوں تو کیا ہوگا اور کیوں میرا انتخاب ہوگا آر گنگ سبزیاں اگانے اور مقامی مارکیٹ میں فروغ کرنے کا کاروبار لوگ اب صت اور خالد اشیاء کو ترجیح دیتے ہیں یہ کاروبار زمین پر مبنی ہے اور دیہی علاقوں میں بھی زمین آسانی سے دستیاب ہوتی ہے چوڑی سے محینت سے مستقل آمدنی حاصل کی جا سکتی ہے اس میں زہریلی کھاد یا کیمیکل کی ضرورت نہیں ہوتی جو کہ ماحول کے لیے بھی بہتر ہے اگر آپ بتائیں کہ آپ کے علاقے میں کون سا گاؤں یا شہر قصبہ ہے تو میں مخصوص مشورہ بھی دے سکتا ہوں کہ وہاں کون سا کاروبار سب سے مناسب ہوگا